हाँ हम भी तो एक कृषक हैं कृषि करने और उनका उत्पाद जो है वो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जैसे कि हम लोग धान लगाते हैं जब हमें धान की फसल आती है तो हमें उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पीकप या गाड़ी बनाना पड़ता हैं उसका हमें किराया लग जाता है बहुत सारा ऐसा नहीं कि हम अपने बैलगाड़ी से उसको ले जा सके वहाँ पे हमे बहुत समस्या होती कभी किसी गाड़ी नहीं मिली सोसायटी में हमारा समय प्राधान नहीं पहुँच पाता इसलिए फिर हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जो धान होता है हमारा कई बार खराब हो जाता है फसलें खराब हो जाती है बीच में पानी गिर जाने से